جی ہاں اردو زبان محاوروں اور کہاوتوں سے بہت مالامال ہے یہ نہ صرف زبان کی خوبصورتی عطا کرتے ہیں بلکہ زندگی کے تجربات اور دانشمندی کو نچوڑ بھی ہوتے ہیں یہاں چند پسندیدہ محاورے اور کہاوتیں پیش ہیں جو روزمرہ زندگی میں بہت عام اور معنی خیر سمجھی جاتی ہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ جب کسی بڑی ضرورت کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز دی جائے تو یہ محاورہ بولا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال مطلب یہ ہے کہ نیکی کرو اور بدلے کی امید نے رکھو اندھیر نگری چوپٹ راج یہ کہا چوپٹ راج یہ کہاوت اس جگہ کے لیے استعمال ہوتی ہے جہاں قانون اور انصاف کا نام و نشان نہ ہو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا یعنی ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس جانا جیسا کرو ویسا بھرو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا بدلا ضرور ملتا ہے گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے یہ کہاوت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کوئی کمزور شخص جان بوجھ کر خطرہ مول لیتا ہے دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے مطلب یہ ہے کہ جسے ایک بار نقصان ہوا ہو وہ دوبارہ بہت احتیاط سے احتیاط کرتا ہے ایسے محاورے نہ صرف اردو زبان کی خوبصورت بناتے ہیں بلکہ بات میں وزن اور اثر بھی پیدا کرتے ہیں اردو ادب میں ان کے استعمال استعمال بڑے فخر اور فساد کے ساتھ ہوتا ہے